सार आं नोंसोरनि गारिनि सायाव मोनसे गोख्रों अजद दिखांनो फैदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि जि गारि बेवहाय सालायगिरिया बे कर'नानि समावबो मास्क गानाखैमोन बेजों लोगोसे गारिनि जिखिनि कन्दिस'न जोबोर गाज्रि मानो होनोबा सिटफोरा जिनाय ओरै सिटनि सिंनि जिखिनि स्क्रुफोर मारिनाय बेफोरबो बबेबा बबेबा गैयानो गनाय सिटआ मावो बेजों लोगोसे गाज्रि थासारि माने एकदमबारे लेथ्रा साफ सिखोन लाखियाखै गारिनि माबाखौ गारिनि सिंखौ मोनामो गारिआ बेनिखायनो बेफोरखौ सारमोना इसे नोजोर होनानै माबा मोनसे फोसाबनायनि राहा लानो हायो नामा बेनि थाखायसो आं बुंनो फैदों आरो गारिनि जि कनदिस'न लामा ससेआव इसेआवसो रैखा मोनदों मानो होनोबा द्रायभारनियाव माबाया मा होनो ब्रेकआ मोजाङै नाङाखै ब्रेकआ मोजांयै नाङिनि जाहोनाव जोङो द्रायभारा जानो हागौ साइद दाननानै लांनो गोनां जादों नङाबा इसेआवसो मोनसे दंफांआव नांथारसिगौमोन लासै जेसेबांआव थाथ'नांगौमोन बेसिमाव थाथ'वाखै गारिआ ब्रेक खमनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ इसे मोजांयै नोजोर होनानै बा गारिखौ सारभिसिं खालामोब्ला मोजां जागौमोन लोगोसे गारिनि जिखिनि कनदिस'न गोजौनि माबायाबो गब्लंनाय सान्दुं नांलायनाय बेफोरखौ सारमोना थाबैनो जुदि फोसाबनो हायोब्लासो मोजां जागोन नङाब्ला माब्लाबा गिदिर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ सार आङो नोथांनिसिम बे क'मफ्लेनखौनो लानानै फैदोंमोन